हाल मावनाय जुनाद फिसिनाय फिसा फालांगि आरो गुबुन ओनसोलारि खामानिफोर जेरै दंफां मिस्ट्रि फाहामनाय माइ मिल दाव फिसिनाय मोसौ फिसिनायखौ उन्दैफोरा मा माबोरै सोलोङो मैगं थाइगं आरो गुबुन खामानिफोरनि सोमोन्दै बोसोनखौ सोर फोरोंनो